اتر پردیش ہندوستان کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے جس کے اندر الگ الگ طریقے کی یونیورسٹیز ہیں کچھ اسٹیٹس یونیورسٹیز ہیں کچھ سینٹرل یونیورسٹیز ہیں جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بی ایچ یو بنارس ہندو یونیورسٹی یہ سینٹرل یونیورسٹیز ہیں اور اسی طریقے سے کچھ اسٹیٹ ہیں جیسے الہ آباد یونیورسٹی لکھنؤ یونیورسٹی اور ان یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹ کے اندر بھی بہت زیادہ بیونڈ چینج آ گیا ہے جیسے کہ آج کل یہاں پر اتر پردیش میں اے آئی کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے آرٹفشیل انٹیلیجنس ہر فیلڈ کے اندر اپنی جگہ بنا رہی ہے اسی طریقے سے نینو ٹیکنالوجی ہے بائیو ٹیکنالوجی ہے اور میکنیکل کی بہت ساری برانچز جو پہلے پرانے سے آ رہی تھیں وہ اب اے آئی کے ذریعے ہو رہی ہیں ڈاٹا انالسٹ ہو رہا ہے ڈاٹا سائنس کا بہت زیادہ ٹرینڈ چلنے لگا ہے یہاں پر اور یہ ساری چیزیں الگ الگ یونیورسٹیز میں پڑھائی جانے لگی ہیں آج